हेलो प्रणाम सर कहलहुँ सर ई पाटलिपुत्र तऽ पटनाके कहैत रहै ओकरा बारेमे जे छै कनिटा हमरा बतैबे की केना रहै पहिलुका जमानामे पाटलीपुत्रके महत्व राजधानी भी हइ ओकरा बारेमे कनि बताबियौ दू शब्द

ह्म्म ह्म्म

ओऽ मौर्य वंश जी जी

जी जी जी

जी ह्म्म

जी जी

जी

ठीके छै सर ई बतबै इतना बतबै बतबैले बहुत बहुत धन्यवाद प्रणाम प्रणाम करै छी